हॉस्पिटल मॅनेजमेंट म्हटल्यार पयली कितें जाता आमचे जी एम सी आसा अशें केन्ना एक्सिडेंटल केस जाली किदें जाल्यार ते अशें पयले एडमीट करता जे जे पेशंटाक जो ट्रिटमेंट जाय तो दिता ते पूण मनशाक वाचयता वकदां दिता अशें पेशंटाचे कॅर घेता त्याच हितून तो प्रायवेटान वचत जाल्यार पयली ते पयशांचो डिमांड करता तेजे नंतर मागीर ते तुजे पयशांचें हें जालें जाल्यार तुजे ते पेशंटाक हे करता एडमीट करता ऑपरेशन करपा आसा जाल्यार करता तेच हितून थंय जी एम सी कंपेर करीत जाल्यार ते पयली पेशंटाची काळजी घेता तेजें ऑपरेशन करपा आसा जावं आनी किदें किदें कसले फस्ट एड दिवपा आसा ते पयली दिता ते आनीक वखदां बीन ते सगळें तेच दिता प्रायवेटान तुका सगळें वकदां जावं एक सूय कॉटन जें किदें लागता तितलेंय तुजें तें बिलाचेर पयशे दिवन जीएमसीन तशें ना जीएमसीन तुका सगळे सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट आसता पूण किदें पेशंटाचे तशी काळजी घेता ते आनीक स्टाफूय खूब आसता न्ही तेंचो आनी फर्स्ट एड बरो दिता आनीक किदें आतां ब्लड ब्लड एरेंजमेंट करपाक जाय जाल्यार तें दिता मागीर तुका रिप्लेसमेंटाक मागो पूण त्या वेळार जें पेशंटाक जाय तें ते घालता सगळे हें सगळें ट्रिटमेंट दिता